आबाद खालामनायाव बाहायनो थाखाय जोंहा गोबां आइजेंफोरखौ नांगौ जायो जाय आइजेंफोरखौ लानानै जों आबाद मावो जेरै बेबायदिनो मोसौ हालिसे मोसौजों लोगोसे जुंगाल जुंगालनि उनाव नांगोल नांगोलजों लोगोसे मानसि मानसिजों बेबायदिनो लावथि गंसे आरो बेबायदिनो बिनि उनाव गोबां बेबायदि आइजें नांबावगौ जायोलाय जेरैहाय हालेवखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो मै होयो हाखौ समान खालामनो थाखाय मैनि उनाव आरो बेबायदिनो हासिनिफोरखौ नांगौ जायो हाग्रा हायनो थाखाय बे हाग्राफोरखौ जोङो हायनानै जोङो गारो बुथुमनानै गारो बे हाग्राफोरखौ बुथुमनानै गारनायाव जोङो मोनसे बेबायदिनो खादाफोर नांगौ जायो आरो बेखौ बे हाग्राफोरखौ गारहैनानै जोङो फोसाबनानै बेबायदिनो फोराननानै जोङो सावो सावनाय समावबो जोङो सलाय नांगौ जायो बेबायदिनो सलायजों लोगोसे सिंजाफोर नांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोंहा आबाद मावनायाव जोङो ओरैनो जाया माबा मोनसे आइजें गैयाब्लानो जोङो आबादफोरखौ मावनो हाया जेरै दैज्लांफ्राव दुब्लियाव माय गायोब्ला दिनै आलिफोरखौ खोनो एबा आलि फास दाननो थाखाय खदालनि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो बिसोन जेब्ला जोङो फोयो बिसोन फोनाय समावबो जोङो बिसोनखौ माइखौ लानानै माइखौ खादाफोराव लानानै फोनो गोनां जायो जाय बिसोनखौ जोङो देरो देरब्ला सम जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ फुनानै दुब्लिफोराव गायो दुब्लिफोराव गायनाय समाव जोङो न'खरनि गोजा जोङो मावनो हाया मालायनि हेफाजाब जोङो लानांगौ जायो खामला हाजिरा जोङो हमनो गोनां जायो बेयाव जोंहा गोबां थाखा फैसा नांगौ जायो बे थाखा फैसाफोरखौ जोङो बेबायदिनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो जोङो आबादफोरखौ थिखोनो गोनां जायो जेब्ला बे आबादफोरा मोनबाय जोङो बे मोननाय समावबो जोङो हाहोनो थाखाय जोङो हाजिरा हमनांगौ जायो आरो जेब्ला बे मायफोरा हाखाङो बे बे माइखौ हानानै बुथुमनाय समावबो जोङो बेबायदिनो न'आव लाबोनो थाखाय जोङो बे फानजाफोरखौ थिखोनो थाखाय गारि ट्रेक्ट'र बेफोरबायदि जोङो हमनो गोनां जायो न'आव लाबोनानै मारा होनांगोन मारा होनानै जोङो मायखौ बेबायदिनो संग्राइजों आरोबाव बाव होनांगोन बाव होखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो फोसाबनानै बाख्रिआव सोगोन बाख्रियाव सोनाय समावबो जोङो आखाइजों सोनो हाया जोंहा बेखौ सोनो थाखायहाय माबा मोनसे जोंहा आइजें नांगौ जायो जेरै थिं एबा खादानि गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो आरोबाव जेब्ला जोङो गोरान आबाद मावो बारिफोराव मैगं थाइगं जेब्ला जोङो मावो बे मैगं थाइगं मावनायफ्रावबो जोङो बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ बोखांनो थाखाय जोङो बेबायदिनो बेरा होनांगौ जायो बेरा होआब्ला जोंहा न'खराव फिसिनाय माखासे दाउ अमा बोरमा मोसौफ्रा बेबायदिनो नोस्थो खालामो बेनि थाखाय जोङो बेरा होनांगौ जायो बेरा होनाय समाव जोंहा औवानि गोनांथि जायो एबा बेबायदिनो मुसारिनि जालिफोर जोङो सोंनानै दोननो गोनां जायो बेबायदिनो आरोबाव जेब्ला जोङो आबाद मावबावो बे मावनाय समाव जोंहा गोबां बेबायदिनो खस्थ' मोनो जोङो खस्थ'खौ खस्थ' सानालाबानो जोङो मोदोमनि मावख्रुबनायखौ मावनानै जोङो जिउ खांनो गोनां जायो